ठीक छै

साठि साठि हजार हँ तऽ दोकानपर अहाँ आबि सकै छी दोकानपर जे अहाँ सामान लेबै सभटा भेटत दोकानपर एबै डिजाइन देखबै जाहि रङ्गक डिजाइन इच्छा हैत से अहाँ लए सकै छी हँ

हँ हँ सभटा भेटत झुमको भेटत नया डिजाइन हँ हँ भेट जायत हँ दोकानपर अहाँ आबि सकै छी तखन अहाँकेँ जे पसन्द हैत से लेब बाली ली झुमका ली कर्णफूल ली ओना अथी ली जे अहाँके इच्छा हैत से अहाँ लए सकै छी हँ हँ साठि साठि हजार हँ साठि हँ साठि हजार ह्म्म अहाँ दोकानपर एबै तखन ने हँ हँ हँ हँ हँ एगारह बजेके बाद जखन अहाँ आबि सकी

चाँदी सात सए सात सए रुपैए भरी हँ कए भरिके कए भरिके कए भरिके अहाँ जेना कहबै तए भरिके बनत हँ अहाँ आउ एबै दोकानपर जे पसन्द हैत से लेब

जखन अहाँ पसन्द करबै एबै दू रङ्गक भा चलै छै दू रङ्गक रेट चलै छै जाहिमे अहाँ जे अहाँके पसन्द हैत से दोकानपर गेलापर मे हैत तखन सएह विवाह ठीक

हँ दोकानपर अहाँ एबै ने तखन अहाँ एबै सामान पसन्द पड़त जे पसन्द अहाँके पड़ि जैत तहन ने से बात हेतै